टास्करेबिट या फेवर हिकु एमरिकी ऑनलाइन मार्केट प्लस आहे जंहिं सां असां लेबर ऐं प्रोफ़ेशनल सर्विस जी गुरत करे सघूं था हिन टास्करेबिट जे ज़रिए कंपनी ग्राहकनि खे ज़रूरत पवण ते जुदा जुदा कमनि वास्ते मदद करे थी इन्हनि कमनि में साफ़ु सफ़ाई वियमु या अचानकि घटण वारी घटिना ते तुरंत मदद मिले थी सन ॿ हज़ार अठें अठ में हीअं सहूलियत शुरू थी आहे हा असां हिन टास्करेबिट सर्विस जो इस्तेमालु घणेई दफ़ा कयो आहे हिकु दफ़ो असांजे पासे में पासे वारे जी अचानकि तबियत ख़राबु थी वेई ऐं हुनजे घर में हुन महिल केर बि घर में कोन हुओ मां टास्करेबिट जी मदद सां हुनजी जाम बचाई